आं जोंनि नखर आरो जोंनि लोगोफोरजों पिकनिक जाहैनो मोजां मोननाय जायगाया जाहैबाय बैरबकुन्द' आं बेवहाय मोजां मोनो मानोना जायगाया बिराद थान्दा मानि दै सेर नालाय भिउफ्रा मोजां आरो नायनो मोजां मोनो सिनारिफोरखौ मिथिंगानि बिखाजों समायनाजों बुंफबनाय सोरगिदिं बिफां लाइफां दैमा दैसा दावस्रि दावला आं मोजां मोनो बिदि नेचारखौ ओंखायनो आं बेवहाय थांनो मोजां मोनो आरो बेवहाय थांनानै आं मा खालामनो मोजां मोनो होनोब्ला आङो बिदिनो दैयावहाय गाबाय थानो मोजां मोनो दैफ्रावहाय सावगारि सेबखांजानो मोजां मोनो बिदिनो आरोना आं दैसाखौनो मोजां मोनखायो ओंखायनो आङो बे जायगायावहाय थांनो मोजां मोनो